कृषि में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं जैसे अगर समय सिक वर्षा ना हो तो खेती नहीं किया जा सकती है और अगर सही से मौसम का परिवर्तन ना हुआ ना हुआ तो भी कृषि मे अनेक बहुत सी प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं और कि यहाँ पर नहरों द्वारा खेत खेत भरा जाता है जिससे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं